भे ब ॿारनि खे बि आरामु घटि ईंदो आहे उन्हनि खे निंड घटि ईंदी ऊन्हारे में निंड घटि ईंदी आहे ऐं उन्हनि खे ए ए सी ऐं पंखनि जी ॾाढी ज़रूरत पवंदी आहे हिन करे असांजे में बिजलीअ जो ऊन्हारे ऐं चौमासे में तकलीफ़ थींदी आहे